हाँ हेलो हाँ बोलिए हाँ अपना एक ठो मधेपुरा जिला मे सिंहेश्वर मंदिर है बहुत ही बहुत ही सुंदर मंदिर है इसमें आप घूम सकते हैं फिर हाँ फिर अपने गाँव में घुसिएगा तो एक बहुत ही सुंदर मधेपुरा से आपको पड़ गया राज सिंहेश्वर रोड वहाँ

मधेपुरा से लगभग लगभग लगभग लगभग हाँ हाँ चार पाँच किलोमीटर हो जाएगा

हाँ नहीं हर हमेशा खुला रहता है बाबा का दरबार ऐसा कोई हाँ वहाँ पोखर है वहाँ पोखर है वहाँ अपना स्नान कीजिएगा वहाँ पर सब ये माली लोग बैठता है फूल पत्ती लेकर उनके उनके पास अपना जो भी सामान होगा जूता चप्पल खोल दीजिएगा वहाँ जाइएगा पोखर में स्नान कीजिएगा वहाँ पर कपड़ा पसारने वाला होगा पसार दीजिएगा और वहाँ के माली से फूल पत्ती जो भी लेना होगा पानी लोटा जल ले लीजिएगा उसके बाद बाबा के दरबार मे घुस सकते हैं स्नान कीजिएगा स्नान कीजिएगा पोखर में और जल जो है वहाँ कुइयाँ है कुइयाँ से अपने से पानी निकाल कर जल ले लीजिएगा यहाँ का अथि सिंहेश्वर बाबा का मंदिर हाँ अंदर में पुजारी बाबा भी रहते हैं हाँ हाँ वो भी है पार्किंग भी है गाड़ी रखने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है हाँ हमलोग बहुत बार वहाँ गए हैं यही लगभग पचास रुपैया हाँ हाँ बहुत हाँ बहुत वहाँ पर मेला मतलब वो सावन का मेला लगता है सावन में मेला लगता है वहाँ पे बहुत ही सुंदर मेला लगता है बहुत बाहर से लोग सब आता है मेला भी लगता है दुकान भी आता है बहुत दूर दूर से दुकान आता है

हाँ हाँ हाँ हाँ बहुत दूर दूर से सही हाँ सही बात सुने आपको जानकारी अच्छा है तो वहाँ दूर दूर से मेला लगता है दूर दूर तक मेला लगता है दूर दूर के दुकानदार भी आते हैं

हाँ ठीक है आप सावन महीना में आइए हाँ ठीक है अच्छी बात है